लगमे हमरा आरकऽ तिल्हेश्वर बाबा छै तिल्हेश्वर जायके मन भेल तऽ रविकऽ सभ बहिना अर एकता कयलू कहलूँ तिल्हेश्वर चल पूजा करय लऽ केना पूजा करैत छियै पूजा जहाँ कहबनि तऽ मुँहमे कोनो अन्न जल करबै नहि पूजाकऽ नहेलहुँ सुनेलहुँ घरमे पूजा केलहुँ तब मन्दिर गेलहुँ तिल्हेश्वर ओतऽ पूजा केलु जल लेलु मोल फूल लेलु अगरबत्ती लेलु अक्षत लेलु सभ किछु लएकऽ पोखरि गेलु पोखरिमे पयर हाथ धोयकऽ फेन पानि छिटैं छियै मन्दिर गेलु प्रणाम कयलु बाहरमे तब गेटपर कयलु ओहिके बाद तब मन्दिर घुसय छियै भोलाबबापर जल ढारलहुँ एक लोटा जल ढारैके बाद सभ बाबा लग गेलु लक्ष्मी पार्वती सरस्वती गणेशसभ देवता तऽ राम लक्ष्मण सभकेँ मन्दिर अलग अलग रहै छै सभ मन्दिरमे गेलु पूजा पाठ कयलु ओहिके बाद बाल बच्चा लऽ मर मिठाइ लेलु एलहुँ साउसके हाथकऽ देलहुँ बाल बच्चाकऽ दय छियै तकर बाद हमसभ खाना खाय छी ता नहि खाइत छी जा पूजा केलहुँ ता धरि